दाउ अमा फिनानै बिदै दैहोनानै खुंख्रा बाजाराव फानफैयो आमफाय आरो मोसौ गाय लायो मोसौ गाय लाबाय दा हालुया मानै दं हालुया मानैखौ दैज्लाङाव बेजोंनो एवो एवनानै बेजोंनो माइ गायबाय मोसौ मोसौ गाय मानै दङ बेखौ मासेया फिसा जाबाय मासेखौ मासेया माबाबाय ओरैनो दङ

गायखेर गायखेरखौ सेरनानै एखमब्ला समाव दुइ लिटार एखमब्ला समाव एक लिटार फानफैयो एखमब्ला आधा लिटार देर लिटार बेबाइदि ओंखारो दाउ बिसथा सो दङ बिबो सयथा सातथाया दाउ बिमाया दैयो बिखौबो एखमब्ला समाव थ्रिसथाखा जरा फानफैयो दाउ बिमानि दाउदैखौनो दाउ बिमानि दाउदैखौनो थ्रिस एखमब्ला सलिसथासो लाबोबाय बिदिनो जरायाव थ्रिस थाखा फानबाय एखमब्ला दस बारथासो लाबोबाय एखमब्ला नयावबो फाननो हायाब्ला जानाय जाबाय एखमब्ला समाव